ہمارے علاقے کچھ ایسے ہیں جہاں پہ کافی زیادہ ٹریفک ہوتا ہے وہ ویشالی میٹرو اسٹیشن ہو گیا یا بوٹینکل گارڈن ہو گیا اور جو ہے یہاں اس سے لگ کے ہی کیا نام ہے ویشالی سے لگ کے ہی کوشامبی ہو گیا آنند وہار ہو گیا آتا تو دلی میں ہے لیکن یہاں پہ رش بہت ہوتا ہے بہت زیادہ پبلک ٹریول کرتی ہے پیدل میٹرو بس ٹرین ان سب چیزوں سے اور ہب ہے ایک طرح سے اور لوگوں کا آؤ جاہی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ساری فیسلیٹی مل جاتی ہے اور جس کو جس طرح سے نکلنا ہو اس حساب سے نکل جاتا ہے اور پریشانی کا تو حل یہی ہوتا ہے کہ اس وقت آدمی اپنے آپ کو سنبھالے بہتر طریقہ یہی ہے